असां वधीक वण उगाइण जे लाइ जेके पौधा उगाईंदा आहियूं उन्हनि मां जेके ॿिज निकिरंदा आहिनि उहे असां ॿियनि में बि मिटीअ में दॿाए छॾींदा आहियूं ऐं उन जे मथा खाद विझंदा आहियूं त ॿियां उगंदा आहिनि इन रीति असां जीअं घटि पौधनि मां वधीक पौधा प्राप्त करण जे लाइ खाद विझण जी पाणी विझण जी ऐं ॿिज विझण जी कोशिशि कंदा आहियूं इन रीति असांजा वण वधीक थींदा वेंदा आहिनि